भारतीय रोजगार बाजार हाजेर उलयता आसतना आमच्या भारत देश हो शेतीप्रदान देश ह्या देशांतली सत्तर टक्के जनता पयलीं ग्रामीण भागांक रावताली आनी शेती उत्पादनाचेर आपलो चरितार्थ चलयताली चड करून प्राणी आनी मेन पावर म्हळ्यार मजुरी हातूंतल्यान आपल्याक जाय तितलो माल हांगा तयार करताले आनी तो आमच्या हांगा आपली गरज बागयताले जेन्ना ह्या देशांत फिर्ग्यांनी प्रवेश केलो आनी हांगाच्या कच्च्या मालाचेर तांची नजर गेली तांच्या देशांक मशिनरी म्हळ्यार कारखान्याक व्हरून तांणी ह्या कच्च्या मालाचो तयार माल केले कपडे तयार केले आनी उफाट पयसो कमयलो हो इतिहास स्वातंत्र्या नंतर तंत्रज्ञान प्रसार जालें नवीन नवीन शोध लागले भारता शेजारच्या सगल्या देशांनी यंत्रयुगाचेर आपली प्रगती करून घेतली आनीक वेगवेगळे तरेचीं उत्पादनां तयार केलीं आनीक आपल्या म्हालाक ह्या देशांतली बहुसंख्य जनता ग्रामीण भागाक आसा आनी प्रचंड जनसंख्या आशिल्ल्यान हांगा खुबशो गरजो मनशाक जाय त्यो भायल्या देशांतल्या लोकांनी हेरल्यो आनी आपलीं उत्पादनां ह्या देशाक हाडून हांगच्या बाजारपेटीक ती दिली आनी लोकांनी ती घेवन हांगाचो पयसो ताणे भायर व्हेलो आनी हांगच्या उत्पादनां खातीर हांगचें जें आमचे नवीन कंपनी किंवा नवीन उद्दोगपती थोडेच हाताच्या बोटान मेजपा इतले फुडे सरले तातूंत टाटा बिरला अंबानी अडानी अशे आनी धाडसान खूब उद्दोग ह्या भारत देशांत उबे केले आनी काही प्रमाणांत देशांत रोजगार निर्मिती जावपाक लागली आणी देशांक जशी रोजगार निर्मिती जाली तशींत हळुहळू करून शहरांची संख्या वाडत गेली ग्रामीण भागांत सुदारणा थोडी बहूत जाली नवीन नवीन सादनांक लागून रस्त्या मदीं सुदारणा जालीं गाडयो वाडल्यो वाहनाची संख्या दिसान दीस वाडत गेली रेल्वेचें जाळें देशभर जाल्ल्यान काही प्रमाणांत रेल्वे उद्दोगांतल्यान सरकारी स्तराचेर लोकांक उद्दोगांक किंवा नोकरेक मातशे आस्प आदार मेळपा लागलो बोटसेवा आशिल्ल्यान खुबशे लोक एका देशांतल्यान दुसऱ्या देशांत प्रवेश करपाक लागले हांगचे जे काही प्रमाणांत भायल्या देशांत चड पयसो मेळटा म्हूण बोटीचेर वेगळ्यावेगळे तरेचो म्हाल वतालो काही लोक ह्या देशांतले बोटीचेर वचून आपलो वेवसाय चरितार्थ करपा लागले ताणे ह्या देशांतल्यान परदेशी गमन केलें विमानसेवा आशिल्ल्यान देशाचें जाळें आनी जगाचें जाळें ह्या विमानान सेवेन उरिल्ल्यान लोक विमानाचोय प्रवास करपा शिकले विमानांतल्यान वेगळ्यावेगळ्या तरेची सुविधा म्हळ्या बेगीन पावपाची आनी सगळी सेवाय बी लोकांक मेळ्ळी ताका लागून हळुहळू हे ग्रामीण भाग आशिल्ले तो किंवा जीं ल्हान शहरां आशिल्लीं तीं ताणें हातपांय पसरले वाडत गेले आनी शहरांक रोजगार संद्यो मेळपाक लागल्यो म्हणून हांगचे लोक म्हळ्या गांवचे लोक आपलो हांगचो वेवसाय गुटलावन शिक्षणाची सुविधा चड पयसो हाका लागून शहर शहरांक धांवपाक सुरवात जाली आनी गांव हळुहळू ओस पडपा लागले आशिल्ले उद्दोग खर्चीत जावपाक लागले किंवा नुकसानींत चलपाक लागले शेती तंत्रज्ञानाचेर उलयतलो जाल्यार शेती तंत्रज्ञान पयलीं सान हांगा ग्रामीण लोकां कडेन आशिल्लें आनी ताजेर आपल्या आपजिविके पुरतें शेतीचेर भर जातालो आनी कमयताले जेन्ना शेतीचें तंत्रज्ञान वाडलें तेन्ना कॅमीकल उद्दोग वाडत वाडलो की बेगीन उत्पादनां करपाक थोडें संशोदन जालें पूण ह्या संशोदनाचेर योग्य प्रशिक्षण नाशिल्ल्यान आनी नियोजन शेती हातूंत नियोजन नाशिल्ल्यान लोकां खर्च जावपा लागलो आनी ह्या शेती उद्दोगाचेर लोक नजरअंदाज करपाक लागले हांगा नुकसान म्हण ताजे कडेन पळोपाचो दृश्टीकोण मातसो वाडलो ह्या शेती उत्पादनांक कमी आनी बाकी कडेन नोकऱ्यो वायट जॉब कॉलर सोदिल्यान लोकांक जॉब मेळ्ळे आनी लोक फक्त शिकपाच्या फाटल्यान जें कारकुनी शिक्षण आशिल्लें शिक्षण पद्दतींत बदल जाल ना

कारखानदार जे आशिल्ले अफाट नफो कमोवपाचें धोरण दवरिल्ल्यान तांचें बाजारपेठीचे कडेन सतत लक्ष उरता पूण तांचो प्रचंड फायदो करून घेवपाचो तांचे स्वता खातीर आसता जनसंख्या वाडिल्ल्यान बेरोजगारी हांगा वाडत आसा कमी दर्ज्याचें कामां कोणाक नाकात शैक्षणीत सुदारणांनी सुशिक्षीतपणा आयलो पूण शिक्षणानुरूप रोजगार जाय आशिल्ले ते नाशिल्ल्यान बेरोजगारी ही आतांय बी दिसान दीस वाडटा नवीन तंत्रज्ञान आयिल्ल्यान हांगा मनशाची पावर मॅन पावर म्हळ्या मनशाक घेवन जे कामां जाता ते मशीन करता आनी नवें तंत्रज्ञानान सगळीं कामां नवीं हें तंत्रज्ञान पुराय करता मनुश्यबळाची गरज दिसान दीस कमी जायत गेल्या आनी हाका लागून हीं आव्हानां कशे तरेन पेलपाची हो एक जटील प्रश्न जावन पडला